हलो हँ नमस्ते हँ सुनू ने अहाँके पास डी जे आर हइ हमरे बेटी के विवाह छियै समान देबै ठीक तह सजावटके समान लैके हइ आरो डी जे आर बढ़िमका लेबै डी जे आर ई सब लैके हइ मड़बा सजावट मड़बा सजावटके समान स्टेज बनाबऽके सजावटके समान हँ अकेला कुर्सी देबै मरकरी देबै आरो डी जे देबय जनरेटर देबै सब देबै हँ सब किछु लेतै कए गो बेटिए हइ धूम धाम से शादी ने करबै हँ टेबुल आर सब स्टेन्डरबला देबै हँ पैसा आर कतेक कहै छियै हँ एह वहए ने कहै छी वहए ने कहै छी पैसा आर कतेक कतेक देबै तीन हजार किछु कम नहि करबै जबाना जबाना नहि हइ तैओ किछु कम करबै ने तैओ किछु कम करबै ने हँ तऽ टार्जन भेज देबै

दस तारीकके घिढारी मटकोर हइ बारह तारीकके विवाह हइ

हँ गाड़ी अहाँ भेजा देबै ठीक हइ तऽ भेजा देबै रखै छी ठीक हइ